پانی ایک بنیادی اور ضروری عنصر ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں استعمال ہوتا ہے دن بھر پانی کی ضرورت مختلف کاموں اور جسمانی ضروریات کے لیے پڑتی ہے یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح پانی ہماری روزمرہ زندگی میں لازمی ہے پانی پینے کا سب سے بنیادی مقصد پیاس بجھانا ہے انسانی جسم کا تقریباً ساٹھ پرسینٹ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو ہائڈریٹ رکھنے کے لیے پانی پینا ضروری ہے جسم میں پانی کی کمی ڈی ہائڈریشن کا باعث بن سکتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے کھانا پکانے میں پانی کا استعمال وسیع پیمانے پر ہوتا ہے چاول پکانے سبزیاں اور پھل دھونے دالیں اور دیگر اجناس کو بھگو کر پکانے کے علاوہ پانی سالن سوپ اور دیگر پکوانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے برتن کپڑے اور گھر کی صفائی کے لیے پانی کا استعمال لازمی ہے برتن دھونے میں صابن اور پانی کا استعمال ہوتا ہے تاکہ برتن صاف اور جراثیم سے پاک ہوں کپڑے دھونے کے لیے بھی پانی ضروری ہے تاکہ کپڑے صاف اور تازہ رہیں جسم کی صفائی اور تازگی کے لیے نہانا ضروری ہے نہانے سے نہ صرف جسم صاف ہوتا ہے بلکہ یہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور کرتا ہے اور ہمیں تازہ دم کرتا ہے گھر کے باغیچے یا گملوں میں پودوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی دینا ضروری ہے پودوں کو صحیح مقدار میں پانی ملنا ضروری ہے تاکہ وہ نشوونما پا سکیں اور خوبصورت رہیں روزانہ کی بنیاد پر چائے کافی جوس اور دیگر مشروبات بنانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے ان مشروبات کے بغیر ہماری روزمرہ زندگی ادھوری ہے ورزش یا کسی جسمانی محنت کے بعد جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پانی پینا ضروری ہے ورزش کے دوران پسینے کے ذریعے جسم سے پانی نکلتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے پانی پینا ضروری ہے ہاتھ دھونے منہ دھونے اور ذاتی صفائی کے لیے پانی کا استعمال لازمی ہے صفائی ستھرائی سے جراثیم اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے پانی جسم کے مختلف افعال کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں مددگار ہوتا ہے یہ ہاضمہ کے عمل کو بہتر بناتا ہے خون کی روانی کو بہتر رکھتا ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے پانی پینے سے جلد جلد بھی صاف اور خوبصورت رہتی ہے پانی زراعت کے لیے انتہائی اہم ہے فصلوں کی آبیاری کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے بڑھ سکیں زراعت میں پانی کی کمی فصلوں کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے پانی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ کارخانے فیکٹریاں اور دیگر صنعتی یونٹس میں یہ مصنوعات کی تیاری صفائی اور کولنگ کے عمل میں مددگار ہوتا ہے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پانی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے پانی کا صحیح اور مناسب استعمال ہماری صحت صفائی اور زندگی کے معیار کو بہتر بناتا ہے اس لیے ہمیں پانی کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے استعمال میں احتیاط برتنا چاہیے تاکہ مستقبل میں پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے